परिवारमे परिवारके लेल कहल गेल अछि कि परिवारमे स्त्री पुरूष जे यऽ स्त्री पुरूषके भूमिका जे अछि परिवारमे स्त्री पुरूष कोना काज करी सबके अलग अलग जे हइ बाहरके काज पुरुषके देल गेल रहनि आओर घरके काज बाहरके काज मानि लिअ पुरुषके लेल से जे जे नौकरी जे करइए ओ सर्विस करए ओ टाइमपर अपन नौकरी करथु सर्विस करथु जे गृहस्थके लाइनमे यऽ गृहस्थीमे लीन यऽ रहऽ हमर कोना खेती होबाके चाही कोना कखन समयपर खेतमे से हल देबाके चाही हुनका जोताइ करू ओइ मोताबिक से ओइमे फसल उपजाबु बीज बोबु पानि दियोन खाद दियोन अइ सबके लेल से हमेशा तल्लीन रहबाके चाही ई पुरुषके काज थीक स्त्रीके काज छी जे कि घरके लेल घरमे जे यऽ जतेक जतेक भोजन करबाके लेल आँगन घर बरतन बासन जे यऽ सबटा हुनकर काम छियनि ओ साफ सुथरा कऽके भोजन भोजन बनाके सबके भोजन कराबथिन आर सब जे बाल बच्चा यऽ हुनका अपन ध्यान राखु कोना साफ सुथरा रहत सब घर आँगन साफ सुथरा रहबाके चाही अत्तेक व्यवस्थामे से वस्त्र वस्त्र जाजिम ता तोसक तकिया जत्तेक यऽ सामान सबके सबके सुरक्षित या ओकरा साफ सुथरा राखिके ओकरापर ओइसँ ओइपर अहाँ उपभोगमे लाबु आओर सब केओ अपना आनन्दसँ रहू ई सङ्केत केने ई पारिवारिक व्यवस्थामे हमेशा सामञ्जस्य करैत रहु दोनोमे मतभेद नहि हेबाके चाही सबके आमंजस्य सामञ्जस्य होना चाही दोनो माइ पुरुषमे कोनो तरहके भेदभाव नहि होना चाही जे किछु बाहरसँ कमाके आनलखिन पाइ कौड़ी से हुनका दऽ सकय छियै दऽ दियनु कि ई राखू अहाँ अपन व्यवस्था करब जे किछु घरके खरीदबाके हैत से लेब हम तऽ बाहर जाइ छी अइ दुआरे से हमसब सामञ्जस्य करयके लेल अइ तरहके भूमिका से दुनू स्त्री पुरुषके देल गेलखिन हेँ अइ भूमिका सबसँ हमेशा विकसित भेल यऽ आओर हमेशा चाहय छी अइ तरहके से नीक बिचार नीक हमेशा सामंजस्य रहै परिवार सुखी रहत परिवार सुखी तऽ सब सुखी रहत परिवार सब बाल बच्चा सब आनन्दसँ रहत आर समय पर समाजमे परिवारमे अहाँके से आदर भेटत हँ सब सुखी छी सम्पन्न छथि अइ तरहके लोक अहाँके से बड़प्पन करत बड़ाइ करत कि अहा विचार केहन पवित्र छन्हि हुनकर देखियौ आँगन घर कते पवित्र छन्हि साफ सुथरा रहय छथि आओर भोजनो भात कते सुन्दर भोजन बनबय छथि साग सब्जी कते सुन्दर बना रहलैए आओर भोजन करबाके बाद बहुत मोन खुश रहइए अइ दुआरे ई हमेशा हम सामञ्जस्य होना चाही स्त्री पुरुषके बारेमे ई अपनेके हमसब से कहय छी हमसब जानय छी जतबा ततबा अपनेके कहलहुँ आओर आओर अइसँ बेसी तऽ विशेष विशेष अलग बात छै तैके लेल अपनेके हम करय छी नमस्कार